अस जेह्ड़े डुग्गर लोग होन्ने आं ना साढ़ी भाशा डोगरी मेरे स्हाब कन्नै डोगरी भाशा जेह्ड़ी ऐ ओह् काफी अनोखी ऐ तुस इस्सी हिंदी निं आक्खी सकदे तुस इस्सी पंजाबी निं आक्खी सकने एह् बक्खरी गै तरीकै दी भाशा ऐ मेरे स्हाब कन्नै डोगरी मतलब में अगर डुग्गर आं ते मिगी डोगरी भाशा कन्नै गर्व महसूस होना चाहिदा जेल्लै कोई बाह्र दा बंदा आंदा ते जिसले ओह् डोगरी साढ़ा जेह्ड़ा कल्चर ऐ ओह्दी मतलब काफी सारी मतलब इ'यां तारीफ करै ते बोले ते ओह्दे कन्नै ना खुशी महसूस होंदी गर्व महसूस होंदा साढ़ी डोगरी भाशा साढ़े डुग्गर लोकें दी ना बड़ी शैल तरीकै कन्नै दर्शांदी ऐ इ'यै कि एह् जेह्ड़ी फेमस कवित्री ऐ पद्मा सचदेव उन्ने बी आक्खै दा कि मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दी बोली ते खंड मिट्ठे लोग डोगरे ते उस स्हाबै नै आखेआ जाए ते अस आक्खी सकनेआं की लोग बी इत्थै दे काफी सारे मतलब मतलब जि'यां जिस स्हाब दी भाशा लोक बी इ'यां गै इत्थै दे मिट्ठे मिट्ठे एह् डोगरी ऐ मतलब इ'या आक्खी सकनेआं कि डोगरी ऐ ना उस भाशा नै ऐसा कीते दा कि साढ़ा जेह्ड़ा कल्चर ऐ जां साढ़ी जेह्ड़ी नांऽ ऐ डुग्गर लोकें दा ओह् ना फेमस कीते दा ऐ ते असें ना बाह्र जेल्लै लोग मतलब इ'यां दिक्खे दा ऐ कि साढ़े जेह्ड़े इत्थै दे लोग ना जेल्लै कुदै बाह्र जंदे नि उस चीज़ गी भुल्ली जंदे अपनी भाशा भुल्ली जंदे अपना कल्चर भुल्ली जंदे ते ओह् दिक्खी दिक्खी दुख लगदा ऐ भई ठीक ऐ तुस नमीं चीज़ अपना दे ओ तुस बाह्र जा दे ओ ठीक ऐ काफी अच्छी बात ऐ क्योंकि बाह्र दियां नमीं नमीं चीजां बी सिक्खनियां चाहिदियां ते एह्दा मतलब एह् निं कि तुस जित्थै दे ओ तुं'दा जेह्ड़ा पैदावार जित्थै दी बी ऐ तुंदी आखदे नी जेह्ड़ी थुआढ़ी मात्तरभाशा ऐ तुंदी जित्थै तुस जम्में दे ओ ओह् चीज उस्सी कदें निं भुल्लनी जित्थै दे बी तुस ओ क्योंकि आई जाइयै तुं'दा मतलब जनम जित्थै होऐ दा ते अगर तुस उ'ऐ चीज भुल्ला दे ओ ते तुं'दा कोई जीने दा मकसद ऐ निं ऐ मेरे स्हाब कन्नै एह् होंदा ऐ ते ओह् ऐ कि में इस डुग्गर कल्चर च बर्न मतलब जनम जनम लैते दा ते मिगी इस चीज कन्नै गर्व महसूस होंदा ऐ जित्थै बी जेल्लै कुतै अस बाह्र जन्ने आं जिसले मतलब अस फोन पर दिक्खने आं जां फिर जां कुदै बाह्र जन्ने आं ते साढ़े इत्थै दे जेह्ड़े इंफ्यूलेंसर न जेह्ड़े डोगरी भाशा गी डोगरी कल्चर गी मतलब लोकें गी दुनियां दे सामनै जेह्ड़े दर्शांदे उ'नें गी दिक्खियै इक्क खुशी जां कुसै कन्नै गर्व मह्सूस होंदा ऐ कि आहो एह् निं ऐ कि लोग शर्म करा न इस चीज कन्नै ते अस कुछ बी इस चीज कन्नै गर्व मह्सूस करदे आं जां अस डोगरी बोेलने आं अग्गें बी बोलगे अग्गें ञ्यानें गी बी सिक्खागे अग्गें साढ़ा जेह्ड़ा कल्चर ऐ अग्गें चलदा रौऐ